सेहत बनबै लए अथी काजू किसमिश खायके चाही सुबह शाम दूध दूध पिएके चाही दूध दही खायके चाही आओर ई नहि छै जे हँ खेलहुॅं अभी नहि खेलहुॅं ऐनामे शरीर थोड़े ने बनै छै मानि कऽ चलु खाइयो लेलहुॅं टाइम पर तब ई छै जे घर पर बैठल छियै ई छियै ओ छियै सुति रहलहुॅं तऽ ओनामे शरीर थोड़े ने बनै छै शरीर के खुनो चालु रहैके चाही जाहिसँ कि खाना खा लेलौ तऽ ओकरा पचबैके छै पचबैके छै जाहि सँ कि शरीरमे खुन अथी शरीरमे लागै छै दाना तऽ दाना लागै छै तभी ने शरीर बनै छै एनाहिते थोड़ी ने शरीर बैन जेतै तऽ जेना खाना खा लेलहुॅं तऽ किछु करैके चाही जे शरीरमे खाना लागत आ जब किछु करबै नहि करबै तऽ खाना कहाँ सँ शरीरमे लगतै जेनाकी कखनो कऽ तेल तेल उल बला सब्जी नहि खायके चाही जादा घरेलू खाना खायके चाही दालि सब्जी रोटी खायके चाही अनार आओर सेब फल उल खाय के चाही